हैलो हैलो ठीक तुस सनाओ तुस केह् करा दियां बस हून गै बेह्ली होई बैसे हून कम्म शम्म मकाइयै हां होर केह् चलने आं दस पंदरां मिंट्ट तक आक्खने आं ओरले परले अंदर सारें जिनें जाना होग सारे फ्री होने गै सारे घर बेही घर इसलै बेही बेही बोर ई होआ दे